جی ہاں میں نے لوگوں کو پینٹنگز اور ہاتھ سے بنے کارڈز گفٹ کیے ہیں ہاتھ سے بنی چیزوں کی جذباتی قدر چند وجوہات کی بنا پر زیادہ ہوتی ہے ہاتھ سے بنائی گئی چیزیں ایک ذاتی رابطہ کی عکاسی کرتی ہیں جب کوئی شخص خود کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اس میں اپنی محنت وقت اور محبت شامل کرتا ہے جو کہ ایک مخصوص شخص کے لیے اہم ہوتی ہے ہاتھ سے بنی چیزوں میں عموماً زیادہ وقت اور محنت شامل ہوتی ہے اس کی محنت کی قدر کرنے کے لیے باعث یہ چیزیں جذباتی طور پر زیادہ اہمیت رکھتی ہیں ہاتھ سے بنی چیزیں عام طور پر منفرد ہوتی ہیں اور ان کی کوئی نقل نہیں ہوتی ہر پینٹنگ کا ہر پینٹنگ یا کارڈ ایک الگ اور خاص ہوتا ہے جو اسے مزید قیمتی بنا دیتا ہے خود کی تخلیق کردہ چیزیں تخلیقی اظہار کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ان میں ذاتی جذبات اور خیالات کی جھلک ہوتی ہے جو انہیں دوسرے گفٹس سے مختلف بناتی ہے جب کوئی شخص کسی کو ہاتھ سے بنی چیز دیتا ہے تو یہ اس کے خیال اور محبت کو ظاہر کرتا ہے جو کہ اصولِ کنندہ کے لیے ایک خاص معنی رکھتا ہے یہ عوامل ہاتھ سے بنی چیزوں کی جذباتی قدر کو بڑھاتے ہیں اور انہیں تحفے کے طور پر بہت قیمتی بناتے ہیں